हमरा गाँवमे चारि पाँच टा किरानाके दोकान छै जेना जेना पाइ भेल तेना तेना सामान लेलहुँ ओ जनरल स्टोर टाइपके किरानाके दोकान छै कखनो पाइ रहल तऽ गामके दोकानमे जाकऽ लऽ लेलहुँ नहि रहल तऽ सिमरीमे जाकऽ कोनो जान पहिचानके छथि तऽ हुनकासँ उधारिओ लऽ लेलहुँ हम सभ तऽ ग्रामीण छी ताहि लऽ कऽ हमरा सभके तऽ कोनो मासिक आयके श्रोत तऽ अछि नहि अपन कठिन वर्क कए कऽ किछु पाइ उपार्जन कयलहुँ तहि तरहसँ अपन घरके खर्चा चलेलहुँ बहुत साधारण तौरपर अपन घरके खर्च चलेलहुँ सभ चीज एत्तोके किराना दोकानमे सभ चीज उपलब्ध अछि जे चीज खोजलहुँ राति बिराति नओ दस बजे तक सभटा चीज भेट जाइत अछि